ایک بار میں اپنے اسکول میں گانا گا رہا تھا ہمارے اسکول میں ٹیچرس ڈے منایا جا رہا تھا میں اپنے پسندیدہ استاد کے لیے گانا گا رہا تھا اور میرے استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اسکول کے تمام بچے میرا گانا انجوائے کر رہے تھے اچانک گانا گاتے سمعے میں گانے کی لائن آگے کی بھول جاتا ہوں اور اٹک جاتا ہوں وہاں پر سے میرے استا د آتے ہیں اسٹیج پر اور وہ آگے سے گانا گانا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے میں بھول گیا تھا سب بچے اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگتے ہیں